हिकु प्रॉडक्ट असां घुरायो हुओ सुगरपॉप कंपनी जो उन कंपनी असांखे चयो हुओ की असां ॿिनि ॾींहनि मे इन प्रॉडक्ट के तव्हांखे ॾींदासीं त सभिनि खां ख़राबु ॻाल्हि इहा लॻी की ॿ ॾींहं चई करे उन्हनि घटि मे घटि ॿ महीना लगाए छॾिया ऐं इहो तुहिफ़ो असांखे पंहिंजे हिकु साहेड़ी खे ॾियणो हुओ जेका ऑफिस छॾे वञे पई त ॿिनि ॾींहनि के पोइ ॿ महीननि खां पोइ आहियो त असांखे हुन खे घुराइणो पियो ऐं थोरो असांजो इम्प्रेशन घटि थी वियो उन माण्हुनि जे साम्हूं कॾहिं बि मां हाणे इन कम्पनी जो प्रॉडक्ट घुराइण खे पोइ ॾह द्फ़ा सोचींदमि की मूंखे खपे या न खपे ऐं जॾहिं मां बाज़ारि जे अघ मे उन उन जो अघ कढियो त ख़बरु पई की अ सच मे उहो थोरो वधीक ई भाव मे मोकिलनि था ऐं मां कॾहिं बि इन वेबसाइट तां इहो प्रॉडक्ट त कॾहिं न घुराईंदमि जॾहिं असां हुननि जी लिपस्टिक बि यूस कई इस्तेमालु कई त जीअं शेड असांखे खपंदो हूअं बिल्कुलु न आहियो अधु शयूं टुटियलु हुयूं ऐं अधु शयूं हीअं पियो लॻे की इस्तेमालु कयलु आहिनि त मां वापसि कॾहिं बि इन कंपनी खे न घुराईंदमि